फश्ट बार हम एक दुकान पर गए मतलब अपने लिए कपड़े लेने फिर उसके बाद यह गए मतलब उनसे हम बोले कि हमें मतलब जैसे जीन्स टॉप या फिर सूट वग़ैरह दिखाइए तो उन्होंने दिखाया तो मुझे उसमें मतलब वह दिखाते गए तो मतलब पहले तो मुझे पसंद नहीं आया फिर उसके बाद मतलब एक कलर पसंद आया मुझे ब्लू कलर का सूट था वह तो फिर पसंद आया तो उन्होंने मतलब अपना प्राइज़ ज़्यादा बताया तो हम बोले कि भैया कुछ थोड़ा ऑफर दे दीजिए तो कुछ मतलब डिस्काउन्ट करिए तो फिर हम ले लें दो ले लेंगे तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपके लिए दस पर मतलब दस पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हो पाएगा तो फिर भी हमें मतलब लगा सही लगा उसका कपड़ा तो थोड़ा ठीक था जैसे कॉटन था तो फिर मतलब उसको लिए दस पर्सेन्ट उन्होंने छूट दिया हमको तो पूरा मतलब दो ठाे लिए तो हमें आठ सौ रुपये पड़ा दोनों का तो फिर हम लेकर आए घर पर तो फिर मतलब मम्मी लोग देखी सब लोग तो फ़ैमिली वाले देखे तो उन्होंने बताया कि मतलब यह सही नहीं है तो मतलब वह कॉटन प्योर कॉटन तो नहीं था तो जैसे पानी में धुलने से वह ख़राब हो जाता उसका कलर वग़ैरह निकलने लगता तो उन्होंने बताया तो फिर मतलब मम्मी बताईं फैमिली वाले बताए कि यह सही नहीं है तो हमें मतलब लेकर गए तो फिर वह भैया मतलब दुकानदार तो वह दूसरा मतलब जो उसको चेंज करके दूसरा दिए तो वह वाला जब लेकर आए तो वह काफी अच्छा था और उसका कलर पिंक था तो वह और ही काफी अच्छा था तो उन्होंने बताया कि यह अच्छा है तो हम लेकर आए तो हमें भी अच्छा लगा फिर उसको टेलर के पास सिलवाए पहने तो लोग पूछने लगे कि यह आपने सूट कहाँ से लिया है तो हमने मतलब वह सॉप का नाम बताया तो मतलब मेरी फ़ैमिली के आस पास पड़ोस वाले भी गए लेकर आए उनको भी अच्छा लगा देखे और गए वह लोग भी बहुत सारे मतलब देखे फिर उनको पसंद आया फिर वह मतलब मेरी फ़्रेन्ड लोग भी पूछने लगीं कि कहाँ से ली हो तो फिर हमने बताया कि मतलब उस दुकान से लिए हैं तो फिर मेरी फ़्रेन्ड लोग भी गईं तो फिर उनको भी पसंद आया तो फिर वह लोग भी लीं तो काफी अच्छा था प्रोडक्ट तो हमें अच्छा लगा